आं गिबियावनो बिफां फांसे गायनो लायोबोला गिबियावनो हाखौ जावग्लिनानै हा गोबोरनि हासार होनानै दै होनानै फांसे बिफांखौ मोजाङै गायो आरो बिफां गायखांनायनि उनावबो गायनाय फुलियाव दै लुनानै होबाय थायो आरो बेफोरबायदिनो फांसे बिफाङा मोजाङै थाङो बेफोरबायदि हासार होनानै गोबोरनि हासार होनानै गायो बिफांखौ गायोब्ला बिफाङा थाबनो गोथाङै थायो आरो मोजां सोमखोर जाबोयो बेफोरबायदिनो आं बिफांखौ गायो